हॅलो जी पी एस सी आं सांगां ओके कसली जाय ओके हय बरें जी पी एस सी चें न्हय कशें आसा जी पी एस सी ही संस्था वेगवेगळ्या पोस्टांचे एग्जामी कंडक्ट करता आतां तुमी खंयच्या हाका अप्लाय करूंक सोदता पुलीसाच्या हाका काय एल डी सी हाका यु डी सी आं एज्युकेशनान बरें बरें हालींच न्हय तुमी जर जी पी एस सी च्या सायटीर गेले जाल्यार थंय आमी एडवटिजमॅण नंबर साताच्या अंडर पोस्ट डिक्लॅर केल्ले आसा की दोन तीन गवरमॅण कॉलेजींनी फिजिकल एज्युकेशन डायरॅक्टराचे पोस्ट खाली आसात त्या भायर आनी एक दोन कॉलेजी आसा ज्या कॉलेजींनी एसिसटन प्रॉफॅसर ईन फिजिकल एज्युकेशन सुद्दां पोस्ट आसा सो हे तिनूय पो तीन काय टोटल स पोस्ट आसात ते जे एवेलेबल आसा आतां तुमकां अप्लाय करपा खातीर न्हय एक म्हणजे तुमची एम पी एड सटिफिकेट जाय बी पी एड ची जाय मागीर त्या भायर तुमची धावी बारावी आनी ग्रॅजुएशन कितें आसा जाल्यार त्या भायर तुमकां नॅट किंवा सॅट क्लियर केल्या जाल्यार ती सटिफिकेट जाय पडटली सो ह्यो सगळ्यो गजाली बेझीक रिक्वायमॅण्स आसा त्या भायर तुमचें तुमी जर रिजवेशनान करतले किंवा इ डब्ल्यू एस लायतले जाल्यार त्यो सर्टिफिकेटी सुद्दां तुमच्यो रेडी आसपाक जाय मागीर त्या खातीर प्रोसिजर हय प्रोसिजर अशी आसा की ऑनलायन वचपाचें आनी तो तुमी एडवटिजमॅण डावनलोड करा एडवटिजमँटानूच एक लींक दिल्ली आसा त्या लिंकांतल्यान तुमी अप्लाय करपाचें अप्लाय केलें काय तें गुगल फॉम कसो एक ओपन जातलो तो फूल भरपाचो सगळे डिटेल्स घालपाचे सटिफिकेट अप्लोड करपाची आनी पंदरा वर्साची रॅजिडण सटिफिकेट कंपलसरी जाय तीवूय बी विदीन लास्ट टू यर्स काडपाक जाय ओल्ड रॅजिडंस सटिफिकेट उपकारना सो ती काडून तुमी अप्लाय करपाचें अप्लाय केलें काय एक सी बी आर टी आसतली कोंम्प्युटर बेज्ड टॅस्ट सो ती रिक्रुटमॅण टॅस्ट त्या हेका सिलेबस हो नॅटाची एग्जाम जशी आसता त्या टायपचे पेपर वनाचो सिलेबस सगळो आसता त्या हाका सो पेपर वनाचे जे आसता जनरल म्हणजे मॅथमॅटीकल एप्टिट्यूट मागीर रिजनींग ह्यो सगळ्यो गजाली त्या पेपरान आसतल्यो त्या भायर करंट अफॅर आनी न्यूज रिलेटेड सो ह्यो सगळ्यो गजाली तुमी शिकून त्या पेपराक बसपाचें आनी मागीर पेपर आन्सर करपाचो सो ताच्या वयल्यान मागीर फायनल लिस्ट लागता ओके आनी कितेंय आं ओके बरें तुमकां आनी कितेंय ओके ओके शुवर बरें थँक्यू थँक्यू